दक्षिण दिल्ली में कॾहिं बि तव्हां खे सफर करिणो आहे ऐं किफ़ाइती सफर करिणो आहे त बस ऐं मैट्रो सभिनी खां सुठा साधन आहिनि त मुंहिंजे ख़्याल में पैसा बि बचाइणा आहिनि ऐं सफर बि करिणो आहे त बस ऐं मैट्रो में ई कजो